كیا آپ الرجی كے كچھ خطرات سے آگاہ ہیں كیا آپ وضاحت كر سكتے ہیں كہ وہ كیا ہیں اور ان سے كیسے بجا جائے الرجی كے خطرات سے آگاہ ہیں الرجی بہت طرح كے ہوتے ہیں كچھ كھانے سے ہوں گے كچھ دھوپ سے كچھ پانی سے اور كچھ انوائرمنٹ اور فضا سے موسم كی وجہ سے بھی الرجی ہوتے ہیں الرجی كے خطرات یہ ہیں كہ انسان اس موسم میں جس چیز سے بھی اسے الرجی ہو وہ اس سے پریشان ہو جاتا ہے مثلاً اسے دھوپ سے الرجی ہے اگر وہ دھوپ میں نكلتا ہے تو اس كے بدن میں پھنسیاں شروع ہو جاتی ہیں چہرہ لال ہونے لگ جاتا ہے چمڑے پر الگ الگ سے نشانیاں دھبے آنے لگتے ہیں اور ان سے وہ پریشان ہونے لگتا ہے اور ایچنگ اور كھجلی پیدا ہوجاتی ہے ان سے بچنے كے لیے جو بھی الرجی ہے اس سے بچنے كے لیے بہتر طریقہ یہی ہے كہ انسان احتیاط كرے جیسے میں نے ایک مثال دی دھوپ كی اگر دھوپ سے كسی كو الرجی ہے تو اس كے چاہیے كہ وہ چھاتا لے كر چلے اپنے ساتھ ہمیشہ چھاتا لے كر چلے دھوپ آئے اور اس سے كپڑے وہ فل پہنے فل سلیبز والے پہنے ہاتھ والے تاكہ دھوپ اس كے بدن پر نہ لگے اور وہ اپنے بدن كی حفاظت كر سكے